बे बुहुमनि सोलायनायखौ आङो नायनो थाङोब्ला गोबां सोलायनाय नुनो मोनो जोंहा गोदोनि मिथिंगायारि थासारिखौ दानि मिथिंगायारि थासारिजों जोङो रुजुनानै नायोब्ला गोबां सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला दा जोंनि बे जे मिथिंगा बेयावहाय माने दुंनायाबो बा बारासिन जालांगासिनो दङ लोगोसे अखा हानायनि जे टाइम बेबो सोलायबोगासिनो दङ आरो हरखाबै जानाय दैबाना लेनस्लायद्स सायक्लन बेफोरखौबो जोङो गोबांसिन आरो बांसिन जानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ दा बेफोरबायदि मिथिंगायारि सोलायनायखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला मानसि माहारिनि आखुनि थाखायनो सोलायदों होननानै जोङो बुंजायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि सुबुं माहारिया बांनायजों लोगोसे दा थानाय जायगायाहाय गुसेबसिन जाबोगासिनो दङ जायनि जाउनाव मानसिफोरा हाग्रा बंग्राखौ सिफायनानै थानो गोनां जादों दा बे हाग्रा बंग्रा सिफायनायावहाय गोबां माने दंफां लाइफांजों लोगोसे जोंहा जिब जुनाराबो गोमालांगासिनो दङ जोंहा दा माखासे जिब जुनाराहाय गोमोरनायनि थासारियाव दंफैयो दा बेफोरबायदियानो गासैबो मानसिफोरनि आखुनि थाखायनो जादों दिनैहाय बिफां लाइफां खम जानायनि जाउनावहाय मिथिंगायारिनि दुंथायाहाय बारायगासिनो दङ आरो दा जोंनि आथिखालावहाय मानसिफोरा दा न' टाउन सहरफोराव टाउन सहरफोरावहाय बिल्दिंस फोर आरो मोजाङै द्रैन बानायैनि जाहोनावहाय बा द्रैन नालायावहाय बा मा दाखोर दाला आरो प्लास्तिक नि बेसादफोर गारनायनि थाखाय दिनै द्रेन्स फ्रा द्रैन आहाय ब्लक जानानैहाय एसे अखा हाब्लानो माने दैबाना जायो टाउन नोगोरफ्रावहाय दा बे दैबानाजोंहाय गोबां सुबुंनि जिउ खहाबो जानायखौ जों नुनो मोनो दा बेफोर गासैबो मानसिफोरनि बाहायनाय आरो मानसिफोरनि जे केयारलेस आखु जेरै दैयावहाय प्लास्तिक जाबोर गारनायनि जाउनावहाय दिनै बेफोरबायदि मानसि बानायनाय दैबानाया जागासिनो दङखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोङो हाजो एरिया खौ जोङो नायहरोब्ला जों नुनो मोनो जे मानसिफोरा दा बांसिन हाजोफोरखौहाय जावखानानैहाय दा हाजो एरिया यावहाय माने जावखानानैहाय दा बेवहाय बिल्दिंस फोर लुयो दा बेफोरबो माने हाजोनि जे स्त्राक्सार बेफोरखौहाय माने मा होनो खुरखानायावहाय गोरलै खालामो दा बे हाजो खुरखानायजोंबो गोबां लेनस्लायद्स फोर जायो दा बेफोर बिफां लाइफांखौ हाजो एरिया यावहाय दानफायनायनि थाखायनो दिनै दिनैहाय साननि आरो अखानि बोलोजोंहाय दा माने बै हाजो एरिया यावहाय बांसिन लेनस्लाइद जानायखौ जोङो नुनो मोनदों थिग बिदिनो जोंनि बे मिथिंगायारि दुंहावनि थाखाय दा जोंहा बे बरफ गलिनायाबो बांसिन रोखोमै जानायखौ जोङो नुनो मोनदों दा बेल' नङा जोंहा दा अखा बोथोरावहाय गोबां सारन्थाय गावनायखौ जोङो नुनो मोनदों गोदोनि दिनाव गोदोनि दिनजों आरो दानिजों जों रुजुनानै नायोब्ला गोदोनि दिनावहाय सारन्थाय गावनानै थैनायनि सुबुं थैनायनि बा जुनार थैनायनि अनजिमाया खममोन दा नाथाय बांसिन सारन्थाय गावनानै थैनाय थैनायनि अनजिमाखौ जों बांसिनै नुनो मोनो लोगोसे जोंहा दा आबादनि बिथिङाव जोङो बुंनो थाङोब्ला मानसिफ्रा साइन्तिस्ट फोर दिहुननाय माखासे केमिकेल्स हासार बाहायनायनि जाउनाव माने दा हानि नेचारेलि जे हासार बे गोमालांगासिनो दङ दा हासार होआबानो जोंहा बायनाय हासारखौ होआबानो जोंहा मैगं थाइगंफ्रा आबादफ्रा मोजाङै जाया जाबाय आरो लोगोसे बे हासार बाहायनायजों जोंनि जे दैयाव थानाय जेसेबां जिबफोर दङ जेरै ना ओ एम्बु बेफोर गासैबो माने बेमार जायो दा बेजों लोगोसे जोङो बेफोरबायदि केमिकेल्स होनानैहाय केमिकेल्स होनानैहाय आबाद दिहुन्नायखौ जानानैबो गोबां सुबुंनि देहायावहाय बांसिन बेमार आजार मिथिनो मोनै माखासे बेमार आजार जाबोनायखौ बांसिनै नुनो मोनदों जेरै दा आङो आंनि नुनायावहाय बांसिन खोनानायावहाय बांसिन दा केन्सार खौहाय आङो बांसिन गोसारनायखौ नुनो मोनदों दा बे केन्सार नि जानायनि जाउनखौ आङो बे बायनाय मैगं थाइगं बा आबादनिफ्रायबो फैदों होननानै जोङो बुंनो हायो मानो होन्नानै बुङोब्ला दा आबादारिफोरा गावसोरनि बिजनेस खौहाय फोजौनो थाखाय गोबां माने माखासे केमिकेल्स फोर इउज खालामो जेरावहाय फिथाय सामथाय गोथांफोरखौनो खानानै हरसेयावनो फोमोन्नायनि माखासे केमिकेल्स बाहायो दा बेफोरबायदि फिथायफोरखौ जोङो जायोब्ला मा जोंहा गोबां उदैनि बा देहानि जोंहा प्रब्लेम्स जायो दा बेबायदिनो मानसिफोरनि आखु आखुथायनि थाखायनो जोङो मिथिंगायाव गोबां सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों होननानै जोङो बुंनो हायो आरो दा बेफोर सोलायनायखौ जुदि जोङो बन्द' खालामनोब्ला जोङो माखासे स्तेप्स फोरखौ लानांगोन जाहाथे जोंनि इयुन जोलैया जों दा बरत'मानावहाय जेबायदि प्रब्लेम्स जों जुजिदों जाहाथे इयुनाव बिसोरो बेबायदि जुजिया बेनि थाखाय जोङो बिफां लाइफां दानफायनायखौहाय जोङो बन्द' खालामनांगोन आरो लोगोसे जोङो प्लास्तिक नि बाहायनाय बुस्तुफोरखौ जोङो प्लास्तिक निफ्राय दिहुननाय जिनिसफोर बाहायनायखौ जोङो खमायनांगोन आरो लोगोसे जोङो हाजो जावखानाय बा हाजो जावखानाय हाबाफोरखौबो जोङो बन्द' खालामनांगोन आरो लोगोसे जोङो आबादावहाय बाहायनाय माखासे केमिकेल्स हासारफोर बा पेस्तिसायद इनसेक्तिसायद्स बेफोरखौबो जोङो बन्द' खालामानांगोन दा एसेनोसै